गोदान सारिजेन्नाय गथ' गोरलैनि थाखाय सेथि बोसोराव फालिनाय बर'फोरनि नेमफोरखौ आं दिनै फंनैसो बुंनो गोदान जोनोम गोदान जानाय गथ'खौ जोंनिया गोदोआव न'आव जायोब्ला बर'फ्रा हौवासाबा मेरायबा खुन्दुंजों आरो हिन्जावसाबा मेरायस्नि खुन्दुंजों खानानै उथुमायखौ हास'योमोन दा नाथाय बेफोर नेम नेमआ दङबाबो बेखो हस्पितालयावसो गथ'फोरखौ जोनोम होहोनाय जायो ओंखायनो बेफोर नेमफोरखौ बारा मिथिबांनाय नंला थेवबो दायो हस्पितालनिफ्राय लाबोनानै मा होनो बे गथ' गोरलै जोनोम जानाय बिमा आरो गथ' बिखौ जोंनिया मास मोनसे माने सिङाव हाबनो होआ बा बेखौ फुजा बाथाल बावनो होआ बेफोर नियमा जोंनियाव दाबो दङ आरो जोङो जोंनि जेबो बेखौ दांनो होआ बेबायसायै बे गथ' गोरलैखौ मास मोनसे बियो लानानै थायो बिदिनो मास मोनसेनि उनाव जोङो जोंनि गाहाय गोथारखौ दै सारनानै बे गथ'खौ रायसन्नानैसो जोङो सिङाव गोबां न'आव गासैनिबो न'आव सोनाय जायो बिनि उनावयो गथ'आ देरनानै जिथिया देरै देरै बियो हाथमा स्नि मा मासाव हाबगोन माहायाव हाबगोन होनबानिया जों बे गथ'खौ गासैबो माबानानै दौनाय ओंखाम दौनाय फालियो आर'ज लायो बाथौ आर'ज लानानै ओंखाम दौनाय फालियो आरो मुं दोन्नाय बेफोरखौ गासिखौबो माबानानै हला होन्नानै जोङो बिसोरनो ओंखाम दौनाय दै दौनाय बे बायदिसिना दौनायखौ नेम बाथौ आर'जनि गेजेरजों फोजोबो बेनि उनाव जोङो बिनि उनाव जोङो बिनि उनाव जि जानाय लोंनाय माबानायफोरा जोबनायनि उनाव थिख बोसोरसे जाब्ला जोङो न'आव आर'ज लायो आर'ज लानानै बे गथ'नि माबाजों आर'जजों माबा जानाय लोंनाय गान्नाय जोमनाय गुबुनफोरा बावो होयो गोदोनिफ्रा बाथौयाव बावो आरो ओमफ्राय माबे माबायाव होयो मा होनो गथ'नो माबा मोनसे गिफ्त होयो बान्था होयो बा सोरबाया गस्ला होयो सोरबाया पेन होयो सोरबाया गेलेग्रा जु बुस्थु होयो बायदिसिना होयो आरो नख'रनि मानसिफ्रा बाथौआव ज'नानै बाथौआव खुलुमनानै बे गथ'नि मुङाव आर'ज खालामो जाहाथे बोसोरसेया जेरै मोजां मोजां थांबाय थिख बायदिनो फैगोन बोसोरफ्रावबो जाहाथे आरो बे गथ'आ मोजां मोजाङै देरलाङो जेबो बेमार आजार जाया बा दुखु दाहा मोन्नाङा बेखौ गसाइनियाव आर'ज गाबनानै जोङो माबाहैयो मा होन्नानै बुङो बाथौसालियाव रायजो गामिनि रायजोफोरखौ लिंनानै आर'ज सुजुयो बोसोरसेयाव बे बायसानो थाङो बोसोरसेया